भारत जे इतिहास में इलाही ताकतवर राजा थी विया आहिनि इन्हनि में अमुक राजा त खाली भारत भर में न सॼे विश्व में सुप्रसिद्ध थिया आहिनि भारत में इलाही राजा जीअं कि छत्रपति शिवाजी सम्राट अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य राजा भोज सम्राट पृथ्वीराज चौहाण राणी लक्ष्मीबाई राजा हर्षवर्धन महाराणा प्रताप समुद्रगुप्त टीपू सुल्तान बाबर शाहजहां जहिड़ा इलाही राजा जे बारे में असांखे पढ़ायो वियो आहे एॾनि राजनि मां मूंखे सभिनीनि खां वधारे महाराणा प्रताप वणंदो आहे उनजो जन्म उणिवीह जनुवई पंद्रहं सौ सतानवे में थियो हो महाराणा प्रताप अठावीह फेबरुररी पंद्रहं सौ ॿहतरि खां वठी उणिवीह जेनुवरी पंद्रहं सौ सतानवे ताईं शासनकार में हो उनजो राज्यभिषेक अठावीह फेबरुवरी पंद्रहं सौ ॿहतरि जे ॾींहुं थियो हो महाराणा प्र प्रताप जे मंत्रीअ जो नालो भामाशाह हो जेको ॾाढो सुठो मंत्री हो महाराणा प्रताप जो मूल नालो प्रतापसिंह हो जेको हाणे महाराणा प्रताप जे नाले सां सुञाण में ईंदो आहे महाराणा प्रताप मेवाड़ जो राजा हूंदो हो उनखे हल्दीघाटी जी युद्ध अने ॾेवर जे युद्ध खां वठी उनखे लोकनायक ठाहियो वियो हो महाराणा प्रताप जे पपा जो नालो उदयसिंह ॿियो हो ऐं उनजी माता जो नालो जव जयवताॿाई हो महाराणा प्रताप वटि हिकु घोड़ो हो जंहिंजो नालो चेतक हो चेतक च खे बि अना बि यादि कंदो वियो आहे ऊअं इनजी हिकु टंग कपाए जी वयी हुई त उन महाराणा प्रताप खे मथां विहारे करे हिक गांव जे ॿिए गांव वठी वियो हो मूंखे भारत जे इतिहास जे सभिनीनि राजाउनि जी निडरता इलाही वणंदी आहे मां भारत जा राजा जा कंहिंखा बि ॾकंदा न हुआ खाली राजाज न पर राणियूं बि चङी ताकतवर ऐं निडरता वारी हुयूं जंहिं में ॻाल्हि कयूं त राणी लक्ष्मीबाई सभिनीनि खां चङी ताकतवर ऐं निडरता वारी हुई राणी लक्ष्मीबाई सॼे विश्व में सुप्रसिद्ध आहे उन पंहिंजे राज्य झांसीअ लाइ चङो बलिदान ॾिनो राणी लक्ष्मीबाईअ पंहिंजे छोकिरे खे पुठीअ ते ॿधी करे जंग लड़ी वई जंहिंमें उनखे सफलता बि मिली हुई उन चङो बलिदान ॾिनो हुअईं मुग़लनि जे वये खां पोइ भारत में अंग्रेजनि जो शासनकाल हो अंग्रेज पाण खे ॿ सौ सालनि सुद्दी ग़ुलाम ठाहियो हुई अंग्रेजनि पाणनि खे पंहिंजे मथां चङो अत्याचार कयो हुअईं पाण खे चङो हैरान कयो हुअईं उनखां पोइ गांधीजीअ पाण खे अंग्रेजनि जे मां कढियो हो अने अंग्रेजनि खे भारत जे ॿाहिरि कढियो हो हाणे भारत पहिरें वांगुरु सुठो ऐं जहिड़ो हो अहिड़ो ठ थियणु लॻो आहे भारत जो इतिहास ॾाढो वॾो ऐं प्राचीन आहे पाण इनजी ॻाल्हि सॼी त कोन था करे सघूं पर जेतिरा बि राजा भारत जे इतिहास में आहिनि सभेई ॾाढा निडर निडर कंहिंखा बि ॾकनि न अहिड़ा अने शूरवीर हां उन सभिनीनि में कहिड़ी न कहिड़ी अलॻि ॻाल्हि हुई हींअर पाण महाराणा प्रताप ऐं राणी लक्ष्मीबाईअ जी ॻाल्हि कई आहे पर छत्रपति शिवाजी तानाजी अहिड़ा चङा अहिड़ा राजा आहिनि जंहिंजे ब बारे में पाण खे जाणणो ज़रूरी आहे तॾहिं पाण सभिनीनि खे इन्हनि जे बारे में जाणकारी मेड़े करे ऐं उनजे बारे में जाणणो खपे उनखां पाण खे प्रेरणा वठी करे पंहिंजे जीवन में सुधारो करिणो खपे जंहिंखां पंहिंजे जीवन सुठो थींदो